میرے خیال میں یہ فیصلہ میرے بچوں پر مںحصر ہوگا کہ وہ کس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کون سا کیرئر ان کے لیے بہترین ہے اگر وہ بینکنگ سیکٹر میں کیرئر کو ترجیح دیتے ہیں تو میں انہیں مکمل حمایت اور رہنمائی فراہم کروں گا میرا مثالی کردار یہ ہوگا کہ میں انہیں مختلف کیرئر آپشنس کے بارے میں معلومات فراہم کروں ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کو سمجھوں اور انہیں اپنی پسند کے میدان میں بہترین کار کرد کردگی دکھانے کے لیے ترغیب دوں میں یہ بھی یقینی بناؤں گا کہ وہ اپنی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دیں اور انہیں انڈسٹری کے تجربے کار لوگوں سے ملنے کا موقع ملے تاکہ وہ درست فیصلہ کر سکیں اگر وہ میرے اگر میرے بچے بینکنگ سیکٹر میں کیرئر کو ترجیح دیتے ہیں تو میں ان کی ترقی کے مختلف مراحل میں بھی مدد کروں گا جیسے تعلیم و تربیت بینکنگ اور مالیات کے میدان میں اعلیٰ تعیلم حاصل کرنے کی ترغیب دینا اور بہترین تعلیمی اداروں کی تلاش میں ان کی مدد کرنا انٹرن شپ اور تجربہ بینکنگ انڈسٹری میں انٹرن شپ کے مواقع تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنا تاکہ وہ عملی تجربہ حاصل کر سکیں نیٹورکنگ بینکنگ پروفیشنلز اور ماہرین سے ملاقاتوں اور نیٹورکنگ کے مواقع فراہم کرنا تاکہ وہ انڈسٹری کے رجحانات اور چیلنجز کو بہتر طور پر سمجھ سکیں مہارتوں کی ترقی اہم مہارتوں جیسے کہ کمیونکیشن طرزیاتی سوچ اور مینجمنٹ کی ترقی میں مدد کرنا مشورے اور رہنمائی اپنے تجربات اور معلومات کے بنیاد پر ان کی مفید مشورے دینا اور ہر قدم پر رہنمائی کرنا ان سب کے علاوہ میں انہیں یہ بھی سمجھاؤں گا کہ کامیاب کیرئر کے لیے محنت عزم اور ایمانداری بہت ضروری ہے میں ان کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ اپنے کام میں مستقل مزاجی اور دیانت داری سے کام کریں تاکہ وہ اپنے میدان میں بہترین کارکردگی دکھائیں